सरकारी या गैरलाभकारी सङ्गठन समग्र रूपसँ ई क्षेत्रमे खेलके विकासमे बहुत सारा मदद केलक जेनाकि साले सालमे हमरा सबके गाँवमे प्रतियोगिता कयल जाइ छै क्रिकेटके टूर्नामेंट भए जाइ छै कोनो खेल प्रतियोगिता कबड्डी फुटबॉले बेसेबॉल कुछो प्रतियोगिता प्रतियोगिता कयल जाइ छै ओइमे हमरा सबके मुखिया जी सब जे छै ओ बहुत मदद करै छला ओ कहितो छला अहाँ सब नीकसँ खेलू अहाँ सबके हम आन आन जिला लऽ जायब खेलै लए आन आन राज्य खेलै लए लै जायब जायब नीक व्यवस्था करल जाइ छै ड्यूज प्रैक्टिसके लिए पीच बनायल जा रहल छै जे हमसब डयूज सँ खेली जे अहाँ इंटरनेशनल हुनका सबके सोच ई छलनि ओइमे हमरा सबके खूब मदद करै छथि ओ कहितो छथि अहाँके जे मदति चाही आर्थिक रूपसँ हमरा कहबै तऽ हम दस टाके जोगाड़ कए देब दसटा आदमीके जोगाड़ कए देब अहाँ साथ क्रिकेट खेलै अहाँके मदद करै खेलैमे अहाँके केओ कैच सीखबै केओ बैटिंग करब सीखबै केओ बॉलिंग करब सीखबै ई सब चीज बारेमे मुखिया जी हमरा सबके खूब मदति करै छलै